हेलौ

औ औ औ नोंगौ नोंगौ बादजेट माने नोंथाङा माबादि खालामनो सानदों अखे आङो फारियै बुंलांसै नोंथाङा गिबियावनो न' बानायग्रोनानै लानांगोन न'आ गोजौयावहाय मोनसे थान्दा जानाय मोनसे उखुम ओलाबनानै लानांगोन बिनि उनावहाय नोङो गाहाययावहाय बार हाबनो हायि मोनसे दुमनानैै लानांगोन इनजुर बिनि उनावहाय नोङो माने बेवहाय खुनु सिमेन्ट थेमेन्ट लिरनो मोननाय नङा बावहाय हायैनो लिरनो गोनां जागोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो जिगाब थानांगोन नोंथांनाव माय जिगाब थानांगोन औ ओमफ्राय माय जिगाबखौ नोङो हयथ' दैयाव सोमहाबनानै दोनांगोन नङाबा रुनांगोन आरो ओमफ्राय नोङो बेखौहाय प्लासथिक मोनसे फेखेट मोनखायो नोङो बेखौ बायनानै नोङो बेखौ नोङो थ'फ्ला थ'फ्ला खालाम नांगोन आरो दानस'नानै हाय मासरुम बेगरखौ जोङो जोंनि नोंथांनि साखाथियावनो थानाय एग्रिखालसार दिफारमेन्टावबो बेखौ मोनो आरो नङाबा आंनिफ्रायबो लांफैनो हागोन नोंथाङा आं नोंथांनो खम बेसेनावनो माने नायनानै हरगोन आरो हलसेल रेथावहायनो दा आङो न'वा ओरैनो नाइनथि फुथ आरो फिबथिन फुथ गुवार खालामनानै आङो लादों दा आङो गिदिरानो दङ गिदिरानो जागोन जागोन नोंथाङा जेब्लाखि लोगो हमफैया आंनो जेब्ला नों नोंथाङा फैयो अब्लानो आं रेदि जागोन दे जोगोन दे गोजोननाय थाबाय